हमरा सबके घरमे कभी कभी जेछै हमरा सब छिए मतलब हमरा सब सामूहिक परिवार छिए जेहिमे कि हमरा सब पूरा परिवारके साथ एकसाथ रहैत छिए आओर कभी कभी परिवारमे जेछै किछु तनाव आबैत छै जकरासँ कि हमरा सबके घरमे किछु वातावरण जेछेै से असन्तुलित हुए लागै छै जेकराकि सम्हारबाक मुश्किल भए जाइत छै ओकरालेल कभी कोइ तरहकेँ झगड़ा झंझट भए गेल कभी छोटसँ कभी बड़सँ भए गेल तऽ ओकरा सबके हमरा सब बहुत नर्म स्वभाव भए के ओकरा समझा बुझाके हमरासब आ हर तरहकेँ बात समझाके ओकरा सबके हमरा सब निवारण करैत छिए जेहिसँ कि बात आगे नहि बढ़ि सकै इएह सब हमरा सब घरमे अपन जेछै सुझाव एक दूसराके देल देएके इसब कामके करैत छिए देखिए हो गया ई